दै सानस्रिनो सोलोंजेननाय बेनि बागै आङो बुंनो लादों दै सानस्रिनाया मोनसे जों सुबुंफोरनो मोनसे मोजां देहा फिटनेसनि थाखाय थामहिनबा बियामनि थाखाय मोजां आरो दैखौ खेबसे लागैनो माने सानस्रिनो होनब्लाबो सानस्रिनो हाया बेखौ माने सिगां दै थौलेयावनो दिनै एसे गाबोन एसे दुगैनानै दुगैनाय समाव एसे माने सानस्रिनो सोलोंजेननाय हाबाफारिफ्रा जागायजेनो ओमफ्राय बिब्दिनो दिनै एसे गाबोन एसे गास'नो हायै गोथौ दै फारसेबो सानस्रिलांनो हानाय जायो आरो बे दै सानस्रिनाया सानस्रिनो रोंनाया जोंनि मोनसे गोनां हाबाफारि आरो बेयो जोंनि थाखाय माने गोनांथार बेनिखायनो जों बयबो दैखौ सानस्रिनो थाखाय सोलोंनांगौ हयथ' खाथि खाला दै गैयाब्लाबो बहाबा दैमा दैसाफ्राव जोङो एसे थौले दैयावबाबो जोङो दैखौ सानस्रिनो सोलोंनांगौबा आरो बे गोरा खामानि नङा जे दैखौ आङो खेबसेनो गोथौआव सानस्रि हैयोब्ला हयथ' सानस्रिनो रोङाब्ला बेयो गब'नो हागौ बेखौ खेबसेहालागैनो गोथौ दैयाव जोङो सानस्रि हैनो हाया बेनिखायनो दैखौ सानस्रि जेननो सोलोंनाय गुदि हाबाफारियानो जादों थौले दैयावनो जोङो सानस्रिनो हायो जेरै हमना ला जानजिसे दै हयथ' जेरबासे दै एबा गोदोनासे दै जेरावनिखि जों सानस्रिनो हास्लाबथाराब्लाथाय माने गास'नो हानाय बेबायदि थौले दैनिफ्रायनो जोङो सानस्रि जेननायखौ जागायनो हायो बेबायदिनो जोङो आं खेबसेनो जे बबावबा माने गास'नो हायै गोथौ बे मानसि थोरोबनाय जायगायाव दैखौ सानस्रिनो थाङोब्ला बेवहाय एसे असुबिदा दं मानोना गब'योब्ला हयथ' बे दैखौ गास'नो हायै अबस्थायाव सानस्रिनोबो गब'हैयोब्लाथाय बेवहायथ' एसे असुबिदाया फैगोन आरो बेनिखायनो बे सानस्रिनाय सोलोंजेननाय जिथु हुदा बे हुदाखौ थौले माने गाथोनफोरावनो जोङो सानस्रिनो हायो हयथ' दाहार गैयै मोनसे दिमोल दै हयथ' फख्रिफ्रावबो जोङो दुगैनाय फारसेनो सानस्रिनायखौ जोङो सोलोंनो हायो हयथ' सानस्रिनायखौ जागायजेननो हायो आरो दाहार गैयै दैयावनो फ्राय जों गिबिसिन सानस्रिनायखौ सोलोंनांगोन नङाब्ला बबावबा खेबसेनो माने रौ रौ बोहैनाय दैनि दाहाराव जोङो सानस्रिनाय सोलोंहैयोब्ला बेवहायबो माखासे खोमा गनथं बिदिनो दैफ्रा हाबनानै माखासे असुबिदायाव हयथ' गोलैनो हागौ आरोखि दा बेनिखायनो जोंनि सानस्रिनाय हुदाखौ जोङो मोनसे दिमोल बे फख्रि एबा बिलोआवबो जों सानस्रिनो हायो आरो दा सानस्रिनाया मानो दै सानस्रिनाया मानो गोनां बेखौ आङो इसे गोजौआवनो बुंखाबोबाय बे दै सानस्रिनायजों लोगोसे जोंहा माखासे देहानिबो माने बियाम बेयो जायो आरो बिब्दिनो दै सानस्रिनाय माखासे जोङो बादायलायनाय जोङो आथिखालाव हमनो मोनगासिनो थायो आरो बे दिनै सानस्रिदाव गाबोन सानस्रिदाव बिदिनो दिनै इसे गाबोन इसे सानस्रिनानै बियो माने गोबाव सम गोलाव सम बियो सानस्रिनो गोरों बेबायदि सानस्रिनो गोरों सुबुं जाहैनो हायो आं बेखिनिखौ माने मिथिगौ आरो बुंनो हायो आरो आरो बेखिनिखौनो आं बुंनायबो जाहैबाय